हा हा मां स्टेशनरी शॉप मां ॻल्हायां थी मैम ॿुधायो रॿड़ ह

हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे पैंसिल पैंसिल खां मां शूरूआत कयां थी पैंसिल असां वटि न नटराज जूं आहिनि अपसरा जूं आहिनि ऐं असां वटि न हो होलसेल में डील कंदा आहियूं ऐं रीटेल में बि डील कंदा आहियूं त तव्हांखे अगरि होलसेल में हूंदो त होलसेल जा अघि अलॻि आहिनि ऐं रीटेल जा अलॻि आहिनि और ऐं पैन में बि इलाही आहिनि पार्कर आहे पाएलेट आहे और रॉनल जी आहिनि और फ़लैर जी पेनज़ि आहिनि त पैन त जामु आहिनि तव्हांखे जहिड़ो हिसाब सां ॿुधाईंदा की अगरि तव्हांखे होलसेल में खपे त होलसेल जा रेट ऐं रीटेल जा मां जीअं ॿुधायो हूअंई आहिनि और पंचिंग मशीन बि हा हा तव्हां जॾहिं अचो तव्हां पंचिंग मशीन रैडी आहे और तव्हांखे साईज जेकी हूंदी तव्हां साईज़ ॾिसी करे पोइ तव्हां करे सघंदा आहियो ऐं असां वटि फ़्री डिलेवरी बि आहे अगरि तव्हां पंजे किलोमीटर जे अंदर में आयो असांजी दुक़ान जे त तव्हां खे ग घर में फ़्री डिलेवरि थी वेंदी हा हा मां हा हा तव्हां मूंखे वॉट्सेप करे छॾिजो जेकी बि तव्हांजी रिक्वायरमेंट हुंजे त तव्हां हिते पासे में ई रहंदा आहियो अच्छा त पो त सवलो आहे पोइ त सवलो आहे मुंहिंजी दुकानु जो माण्हूं अची करे तव्हांखे जेके रिक्वायरमेंट आहिनि उहे घर में पहुचाए वेंदव पोइ तव्हां मूंखे लिस्ट वॉट्सेप करे रखिजो जी जी शुक्राना हरिओम